ہیلو جی وعلیکم سلام جی جی بتائیے کیا بات کرنی ہے جی جی اچھا پینٹ کے سلسلے میں بات کرنی ہے جی اچھا بتائیے کیا ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کی جی جی جی جی اچھا آپ مطلب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وال پر کون سا کلر زیادہ بیسٹ رہے گا اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے نا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میم ویٹ کریے میں بتاؤں گا دیکھیے ایسا رہتا ہے جیسے کہ آپ کا جو بیڈ روم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ بیسٹ کلر لائٹ کلرز رہتے ہیں جو آپ کی آنکھوں پہ افیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور کول کلر ہوتے ہیں آپ کا سوبھاؤ اس سے جو ہے بالکل ایک دم کالم رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لائٹ کلر کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ رہے گا فرنٹ وال پر آپ جو ہے لائٹ پنک لائٹ پنک ہے ٹرین ڈنگ ٹرینڈنگ میں جو ہے لائٹ پنک ہے ٹھیک ہے لائٹ بلو ہے وائلٹ ہے اس ٹائپ کے اور بھی کلرز ہوتے ہیں آپ جو پسند کرنا چاہیں پسند کر سکتے ہیں جی آپ ایک کام کریے گا جو آپ کی فرنٹ وال ہوتی ہے اس پہ لائٹ پنک کروا لیجیے گا ٹھیک ہے اور جو سائڈ والی وال ہوگی اس پہ لائٹ بلو کلر کروا لیجیے گا سب سے بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور سستے بھی ہیں افیکٹیو بھی ہیں اور کافی زیادہ آپ کی تعریف بھی کی جائے گی اگر آپ کرواتے ہیں لائٹ کلرس جو ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھے کلرز ہیں یہ اور آپ چاہیں تو وہ آپ چاہیں تو اور بھی کلرس ہیں ہمارے پاس اور بھی ہیں ٹھیک ہے الگ الگ چارجز ہیں الگ الگ چارجز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جیسا آپ کو ٹھیک لگے جی میں آپ کو بتا دوں گا کال کر کے بتائیے کوئی دقت کیا بارے میں کیا پوچھنا تھا چلیے ٹھیک ہے اگر اور کوئی دقت ہو تو آپ کال کر لیجیے گا ٹھیک ہے جی تھینک یو تھینک یو